ہمارے علاقے میں آمدنی كے بہت سارے طریقے ہیں اور بہت سارے روزگار ایسے ہیں جو لوگوں كو موقع میسر كر رہی ہے یعنی كوئی پیشہ ہو یا كوئی بھی معاملہ ہو آمدنی كے لیے ذرائع كا ہونا بہت ضروری ہے اور اس كے لیے ہم اور لوگ كوشش كرتے اور ان كے اوپر محنت كرتے ہیں لوگوں لوگ كام كاج وغیرہ كرتے ہیں محنت كام كاج وغیرہ كرتے ہیں تاكہ ان كے یہاں آمدنی بڑھ سكے اور ان كے علاوہ لوگوں كے پاس روزگار بھی موجود نہیں موجود ہے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں آج كے وقت میں جن كے پاس روزگار نہیں ہوتے نہیں ہیں یا ان كے پاس روزگار كے موقع نہیں ہو نہیں روزگار كے موقع نہیں ہیں وہ لوگ آج بھی كوشش كرتے ہیں اور كوشش یہی كرتے ہیں كہ ان كے پاس روزگار میسر ہو جائے اور ان كے علاوہ جو بھی جو بھی ان كے پریشانی جو بھی ان كے پریشانی ہو یا ان كے جو بھی حالات مشكل میں چل رہے ہوں ان كی ساری چیزوں كو دور ہو جائے